हेलो क्या भैया आप ओला कंपनी से बोल रहे हैं जी भैया मुझे एक गाड़ी बुक करनी थी अपने परिवार के साथ बाहर जाना है यात्रा पे जी भैया मुझे वो चार सीटर गाड़ी चाहिए तो उसमें मुझे खुद ड्राइविंग करूँगी और पेट्रोल भी तो आप उसका बता दीजिए कितना क्या लगेगा पैसा जी भैया तो कितना तक का लगेगा मुझे चार दिन के लिए गाड़ी बुक करना है वृन्दावन जाना है

दो हज़ार तो भैया बहुत ज़्यादा हो जाएगा कुछ कम कीजिए ठीक है भैया गाड़ी की हालत कैसी है ठीक ठाक है ना भैया सोलह सौ ठीक है भैया गाड़ी ठीक है पर गाड़ी की हालत ठीक होना चाहिए क्योंकि मुझे चार दिन के लिए जाना है ना बाहर सुबह आठ बजे निकलना है ठीक है भैया ठीक है सोलह सौ